मैं अपने जीवन का पॉजिटिव एक्सपीरियेन्स के बारे में बताना चाहूँगी जैसे कि मैंने अपने पूरी लाइफ में जो अपना किचेन का समान होता है बर्तन से लेके किराना समान से लेके ये सब चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे अवस्थित तरीके से रखती हूँ और कभी किसी भी सामान की जरूरत पड़े तो मुझे निकालने में आसानी ना हो कि मुझे किसी ने जैसे कोई किसी प्रकार एक बर्तन मांग लिया और मैं उसको जाके किचेन में ढ़ूँढने लग जाऊँ तो मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा नई होता है मेरे को हर चीज मुझे पता रहती है कि कौन सा समान कहाँ रखा हुआ है कौन सा समान कहाँ रखा हुआ है जैसे इस किराना समान में देखा जाए तो इनको डब्बों में रखा जाता है तो मैं डब्बों का जो एक क्वालिटी होता है वो मैं मेरे किचेन का अलग रखती हूँ और वो जो वाले जो सा डब्बे आते हैं ना जिनको ट्रांसपेरेंट डब्बा कहा जाता है जिनमें बाहर की चीज़ें बाहर से यानि अंदर की चीज दिखाई देती हैं तो मैं ऐसे वाले डब्बा रखती हूँ और अपने किचेन को बहुत ही अवस्थित तरीके से रखती हूँ कोई भी गंदगी मुझे पसंद नही आती है साफ सफाई मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारा सारा भोजन उसी किचेन में तैयार होता है और हम उसी किचेन का खाना खाते हैं